नमस्ते मैम नमस्ते हम जी हम यहाँ पर घूमने के लिए टूर पर आए हुए हैं मुझे यहाँ ब्रेस्टफास के बारे में जानकारी चाहिए क्या क्या मिलता है मैम यहाँ पर जी जी हाँ जी जी

जी जी जी जी जी

जी जी जी

जी जी

जी हाँ जी मैं अभी से आपके यहाँ आने वाली हूँ मैं यहाँ ठहरी हुई हूँ अभी सुबह हुआ है मुझे नाश्ता की आवश्यकता जरूरत है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके यहाँ क्या क्या मिल सकता है

ठीक है ओके धन